पंहिंजे इतिहास में सिंधी भाषा अन्य भाषाउनि ऐं संस्कृतियुनि मां काफ़ी कुझु अपनायो आहे जीअं के असांजी जेकी लिपि आहे जेकी देवनागिरी आहे हूअ बि हिंदी हिनमां आई आहे ऐं गॾ में संस्कृतियूं जेके आहिनि तीज त्यौहार ऐं इहे सभु असां ॿियनि भाषाउनि खां गॾिजी मिलीकरे सिखी रहियां आहियूं ऐं उहे असां मल्हाए रहिया आहियूं